हम सोनी कम्पनीके टी वी लेलु मगर बहुत बेकार लागल हम बीस हजारमे एकतऽ मजदूर आदमी बीस हजारमे कमाकऽ लेलु आ ओ टी वी लयके बाद हमर खराप हो गेल ज्यादा दिन चलल नहि एतय हमरा बुरा लागल न मत पुछु एकतऽ मेहनतसँ कमाकऽ लेलु ऊपरसँ हमर ई बार बार खराब होइए